ये मेरा क्लीनिक जो है मंडे टू सटरडे सुबह नौ बजे से खुलता है शाम को पाँच बजे तक क्या काम है आपको अच्छा तो अभी तो दो तीन दिन के लिए मैं बाहर हूँ तो अभी आप ट्राई मत कीजिए पर मैं फिर भी हाँ बता दे रहा हूँ आपको एक दवाई आप एक काम कीजिए अपने कहीं भी पा पास में जो भी क्लिनिक हो उससे एक ए एंटी इस्ट्रामाइन और एक नॉर्मल वाला आई ड्रॉप जो ज्यादा एम जी का न हो पावर का न हो आप वो ले लीजिए और दो तीन दिन यूज़ कीजिए उतके बाद फिर मुझसे मिलिए ओके आप अप कहीं भी वैसे ही कहीं आप मतलब बाहर ज़ाना होता होगा जैसे धूल मूल में जाती हैं क्या कहीं आप अच्छा तो ये हाँ सामान्य सी बीमारी है ये समझ लीजिए सबको ही होती है आँख लाल हो जाती हैं कई बच्चे भी आते हैं और बड़े भी आते हैं तो आप एक काम कीजिए हाँ टेंशन न लेकर वो ए एंटी हिस्टामाइन जो मैंने बोला है वो ले लीजिए और फिर म आप मुझे हाँ फिर मैं जब आ जाऊँ तो जब भी आपने अभी किसी पहले किसी डॉक्टर को दिखाया होगा आपने

ठीक है तो उन्होंने जो दवाइयाँ लिखी होंगी उनको साथ लेकर आप आएँ जब भी आएँ ठीक है ओके वेलकम